میں نے ہندی زبان کا ترجمہ اردو میں کرا جس میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اردو اور ہندی ہندوستانی زبانیں ہیں ان دونوں کا کے کافی الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیے جا تک جا سکتے ہیں ہندی زبان کو اردو میں ترجمہ کرنے کا تجربہ بہت اچھا رہا جس سے ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملا اور کچھ نئے الفاظ سیکھنے کو اور ترجمہ کرنے کو ملے